اتر پردیش بھارت کی ایک اہم ریاست ہے جہاں کئی ثقافتی مذبی اور لوک تہوار منائے جاتے ہیں جو ریاست کی متنوع روایات اور برادریوں کی عکاسی کرتے ہیں یہاں چند اہم تہوار اور تقریبات کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں دیوالی دیوالی یو پی میں بہت جوش و خروش سے منائی جاتی ہے ایودھیا میں خاص طور پر یہ تہوار بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے جہاں رامائن کی کہانی کے مطابق رام کی واپسی کی خوشی میں دیے جلائے جاتے ہیں متھرا اور ورنداون ہولی کے لیے مشہور ہیں جہاں رنگوں کی برسات ہوتی ہے اور بھگوان کرشن کے بچپن کے کھیلوں کو یاد کیا جاتا ہے کمبھ میلہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے مذہبی اجتماع ہے جو یو پی کے پریاگ راج میں منعقد ہوتا ہے یہاں لاکھوں یاتری گنگا یمنا اور سروستی ندیوں کے سنگم پر اسنان کرتے آتے ہیں رام لیلا ایودھیا وارانسی اور دیگر شہروں میں رام لیلا کی تقریبات ہوتی ہیں جس میں رامائن کی کہانی کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا جاتا ہے لوک تہوار یو پی کے دیہات میں مختلف لوک تہوار منائے جاتے ہیں جیسے کہ برسانا میلہ کالیش میلہ اور موئشی منصفانہ عید یو پی میں مسلمان برادری بڑی تعداد میں ہیں اور عیدالفطر اور عیدالاضحی بڑے پیمانے پر منائی جاتی ہیں یہ تہوار یو پی کی ثقافتی وراثت اور مختلف برادریوں کی ہم آہنگی کی عکاسی کرتے ہیں ان تقریبات میں ہر مذہب اور فرقے کے لوگ شریک ہوتے ہیں جو ریاست کی اجتماعی ثقافتی شناخت کو مضبوط بناتے ہیں